में तुसें गी सनादा हा के साढ़े घर बूह्टे लाने दा इक बड़ा गै शौक करदे न सारे साढ़े घर साढ़ी निक्की मतलब फैमली निक्की गै ऐ मतलब बड़ी नेईं साढ़े दादू जेह्के न ओह् बूह्टे लादें न हर इक चीज़ दा बूह्टा उ'नें लाना ते केह् करदे हे ओह् शौक करदे हे बूहटे लाइयै इन्ने बूहटे लादें हे कि जेह्की साढ़ी बाड़ी ऐ इक बाड़ी उत्थै पूरे गै बूह्टे लाई लाई छो़ड़े दे हुंदे साढ़े मक्के दे टैम जेह्की सब्जि़यां फुल्ल बगैरा मतलब फुल्ले दे बूह्टे लाए देे असें बड़े गै मतलब दिक्खने गी बी अच्छे लगदे और इ'यां बी ओह् अच्छे गै होंदे न बूह्टे साढ़े साढ़ै मक्के दे टैम स्यौ दे बूह्टे लांदे अस साढ़ियें दे बूह्टे होंदे न और आलु बखारा होई गेआ और बगु नार बगैरा सारे बूह्टे चलदे न पेपहया होई गेआ इ'ने बूह्टे जेह्के होंदे ओह् साढ़ै होंदें गै होंदें ना इ' नें बूह्टे गी ज्यादा कक्ख नी करना पौंदा ऐ ज्यादा दिखदे र'वो फुल्ले दे बूह्टे गुटि्टयें दे बूह्टे होई गे और फुल्ल जेह्के जेह्ड़े जेह्ड़े बी फुल्ल होंदे न सारे लाई लेदे न पर दादू जेह्के एह् सारे कम्म करने दी इक शौक करदे न एह् बूह्टे लाई लेआ और बी कोई जेह्के नमां बूह़्टा त्यार होंदा उसी बी लांदे ओह्दे बाद पापा जी बी मतलब बूह्टे लाने दी बडी दे शौंक करदे न बूह्टे लाऔ बाडि साढी च मतलब अच्छे लगदे न बारे लाऔ इक साढ़ा जेह्का वार जेह्का होंदा ऐ उसी बूह्टे जेह्के उत्थै निक्के निक्के बूह्टे लाओ अच्छा लग्गै घर साढ़ा जेह्का ओह्बी अच्छा लग्गै इन्ना अच्छा लग्गै कि कोई बी दिक्खै तां मतलब उसी शैल लग्गै अच्छा लग्गै तां फुल्ल किसे दा बी होऐ फुल्ल जेह्का इक अच्छी चीज़ लगदी ऐ घरा बाह्र दिक्खो तां हां जी फुल्ल न एह् घर बी अच्छा ऐ फुल्ल लाए दे न ऐ पर फुल्ल ए ने बी लांदे की फुल्ल अच्छे बी होन दिक्खने बी अच्छे होन अच्छे होन पर बूह्टे लेंदे बाकी लोक साढे घरा दा बूह्टे बी लेंदे न हर जीज़ दा बूह्टा मिली सकदा ऐ दिक्खो तुस स्यौएं बूह्टे बी होंदे न अखरोट होई गे खोड़ स्यौ नाख बग्गू साड़ियां बगैरा इन्ने बूह्टे जेह्के मिली जंदे न लोक होर बी किश संतरे बगैरा केले होर किश दिक्खो बूह्टे थ्होई ते जंदे न पर फिर बी साढे़ मेह्नत बी करदे न बूहटे उ'ने लाने दी कोशिश करदे न सारे गै पापा जी लांदे हे चाचा जी लांदे है अग्गे अ'ऊं बी बड़ा शौक करदा हा बूहटे लां ते एह् बूह्टा लां ते ऐदे बाद और बूह्टे लां कि अच्छा लगे बस मतलब गार्डन पार्क जिसी आखदे न घरा बाह्र बनांदे न जित्थै बौंह्दे न सबेरे बौंह्दे शामी बौंह्दे बंदे ठनौर दिक्खने गी पर उत्थै बड़े बड़़े बूह्टे लाए दे हौंदे जिदें निक्के निक्के पत्तर होंदे न ठंड़ी ठंड़ी ब्हा चलदी ऐ उनें बूह्टें दी ओह् बूह्टे अस उत्थै लाई लेने आं पर जेह्की सब्जी ऐ साढ़ै बाड़ी च हर किस्म दी सब्जी लग्गी जंदी ऐ मतलब हर टैम साढे इत्थै सब्जी लगदी ऐ सैल्ली सब्जी इत्थै इन्नी ऐ साढ़ै अस उसी बेचना चाह्चै ते अच्छी खासी इनकम वनी सकदी ऐ पर एह्बी ऐ कि जेह्ड़ी सब्जी़ अस लांदे हां टमाटर होई गेआ आलू साढ़ै लगदे न भिंडी एह् होई गे घीए होई गे कक्कड़ियां होई गेइयां सारा किश केह् आखदे इक मतलब जेह्के होंदे न